बनारस लए कऽ गेलियै रहए हम बाइक तऽ रहियै रहए सिंगले तब रस्तामे गेलियै किछु हमरा महसूस बुझबय लगलै किछु देर गाड़ी चलेलियै तऽ हमरा महसूस बुझाए लगलै कि से आब हमर गाड़ी नहि चला पयबै किछु हेभी गाड़ी हमरा जिम्मामे छै नहि एसप्लेन्डर छै आ जायके छै हमरा बहुत दूर बनारसके लगभगमे जायके छै हमरा काशी विश्वनाथके दर्शन करय लए तब हम्मे कहलियै की से ओतेक दूर जयबै काशी विश्वनाथ आ अकेला आदमी छियै तऽ हम अकेला जा नहि पयबै ओतेक दूर फेन किछु दिमागमे अयलै हमरा कहलियै की से नहि सिंगल आदमी जेनाइ सफर दूर नहि खराब होइ छै एक दोस्त रहै रहए ओकरा हम्मे कहलियै की से दोस्तकेँ फोन कयलियै हम्मे कहलियै की से रे दोस्त से काशी विश्वनाथ हमरा जायके छै बाइकसँ से दोस्त पुछलकै कोन गाड़ी छिकौँ कहलियै एसप्लेन्डर छिकै कहलकै की से नहि एसप्लेंडरसँ हम्मे नहि जयबह लेबै तऽ कोनो दमसगर गाड़ी लह से बेगुएसरायमे हमरा एगो दोस्त रहै रहए ओकर गाड़ी रहै रहए ग ग्लम्बर रहै रहए नये ग्लम्बर रहै रहए कहलियै की से हमरा फल्लाँ जगह छियै से तुए हमरा गाड़ी दए जयबिही कहलकै की हँ तब दोस्त ग्लम्बर मँगेलियै एसप्लेन्डर फेर वापिस करि देलियै दू गो दोस्त भेलियै हम्मे बनारस जायमे किछु देर चलेलियै मोटरसाइकिल तऽ डाँरमे क् कमरमे दर्द हुअय लगलै महसूस बुझाय लगलै की आब हमरा कमरमे दर्द हुअय लगलै से हम्मे केना जयबै ओतेक दूर अकेला अकेला एनहू चलबयमे मोटरसाइकिलमे मोन नहि लगै छै दू गो रहल तब तऽ मोन ओदा ओदीमे अपन चलयनेमे मोन लगल मोन चै तब हम्मे कहलियै की से किछु देर हम्मे चलबै छियौ तऽ किछु देर तोँही चला गेलियै किछु देर चलेलियै तब गेलियै होटल होटलमे तऽ बाहरके खाना तऽ बाहरे सनक रहै छै हम्मे जल्दी खाइ पीयै नहि छियै बाहरके एगो होटलमे गेलियै तब हुआँपर गेलियै कहलियै की से खाइ लए खाना लेबै से केना दै छहो तऽ कहलकै अस्सी रुपैए पलेट गेलियै एक पलेट लए कऽ दुनू से खाए लेलियै दुनू दोस्त खाए लेलियै ठण्ढा पानी पिलियै सर्द गरम पकड़ि लेलकै तब कहलियै की रे दोस्त अइसा हमरा सर्द गरम पकड़ि लेलकौ से तोँहिए बाइक चला गेलै ओ बाइक चलेलकै बाइक चलयने चलयने गेलै किछु देर ओ चलेलकै काशी विश्वनाथमे जा कऽ हम्मे अपन काशी विश्वनाथमे जा कऽ ओ गाड़ी रोकलकै आ ओकरबाद काशी विश्वनाथसे हम्मे दोनो मिलि कऽ दर्शन कयलियै ओकरबाद फेर गाड़ी चलयने चलयने हुआँपर सँ दर्शन करि कऽ एगो छै अथी हुएँपर बैठल रहलियै आश्रम ओ आश्रम करीब दू घंटा तीन घंटा हम्मे दोस्तोके गेलै रहए डाँरमे दर्द होय हमरो डाँरमे दर्द होइ रहै तऽ दू तीन घंटा रेस्ट लेलियै हम्मे दुनू दोस्त जब नओ बजलै तब हम्मे बाइकपर चढ़लियै बाइकपर चढ़लियै भोरे उठलियै चाय पिलियै चाय पी कऽ आ तब कहलियै दोस्तसँ आब चलह से आब दोस्त कहलकै की से नओ बजे रातिमे चलबिही ने तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ रहतौ बढ़िआँ आनन्द फाका जगह रहतौ गाड़िओ चलबयमे अपन बढ़िआँ रहतौ उएह दोस्त महिम अपन गेलै हमरा तऽ दोसे अपन हुआँसँ काशी विश्वनाथसँ बनारससँ हीआँ पटना तक ओ गाड़ी हँकने अयलै ओकरबाद दोस्त कहलकै की से आब तोहेँ गाड़ी हँकही से हमरासँ गाड़ी नहि हँकयतौ से हमरा डाँरमे दर्द भए गेलै तब डाँरमे दर्द भेलै बहुत जोर तऽ कहलियै की से की भेलौ तऽ डाँरमे दर्द भेलै तब हुआँपर गेलियै ओ मेडिकल ब्यूरोमे मेडिकलसँ गेलियै उधर गोटी लेलियै कहलियै की कमरमे दर्द होइ छै से गोटी दए दहो तऽ ओ गोटी देलकै गोटी दए कऽ ओकरा खिलेलियै फेर दोस महिम हमे चललियै फेर पटनासँ अयलियै हीआँ पटनासँ बेगुसराय तक फेर गाड़ी हम्मे रपेटने अयलियै बेगुसरायमे अयलियै लि लिट्टी एकहक गो खयलियै ओ लिट्टी खाए कऽ एकहक गो पानि पी लेलियै हुओँ दस मिनट पन्द्रह मिनट रेस्ट करि कऽ आ तब फेर देलियै दोस्तकेँ बैठलै रहय दोस्त आब तोहीँ हीआँपर आब तोँ बैठही मोटरसाइकिलपर आब हमरासँ मोटरसाइकिल नहि चलतौ तब फेर दोस्त चलयने घर तक अयलै आ तब हम्मे हीआँपर दुबारा अयलियै बहुत दूर दूर तक सफर हम्मे गाड़ीसँ कयलियै अकेलामे तऽ बाइकपर मोने नहि लगै छै दू गो रहलहुँ तब ने मोन लागल की से भाय हँसल बोलल अपन चलि गयलनि आ अकेला बाइक सिखबे नहि करैत हए दू गो रहलहुँ तब बाइक चलबैओमे मोन लगल आ हौसला बढ़ल रहै छै आदमीके दू दू गो रहै छै ने तऽ हौसला बढ़ल रहल की से हँ ई बाइक चलबै छै आ ओ चलयतै हम चलयबै दोनो ओहदा ओहदीमे अपन हौसला बढ़तै बढ़तै अपन करि कऽ अपन गाड़ी चलयलहुँ इहएसभ अपन अथी छै नहि तऽ